अह नोंथां दङ दे मोजाङैनो दङ औ नोंथाङा माबोरै लोंनाय दैनि बेबस्थाफोराथ' मोजां नङा गाज्रि थासारियावनो दङ जोंनि ओनसोलफोराव लोंनाय दैफोरा गोबां रोखोमनि थासारि बा मैला आइर'न गोनां जानानै दङ

फिल्टारफोर गायदों गोबां गोबां गामिफोरावनो जल जिबन मिसननिफ्राय वाटार बा दै रान्नाय खामानिया सोलिगासिनो थेवब्लाबो जोंनो नांगौबादि गोग्गो दै बे गोग्गो दैखौ मोन्नो हायाखै बे गोग्गो दै मोनैनि थाखायनो जोंफोर बेमार बायदिसिना रोखोमनि बेमारफोर जानाया जाबोगासिनो दङ बेखौ नुगासिनो आरो ना फिल्टाराव दै ग'यो गोबां जायगाफोरनि फिल्टारा ओरैनो गायजानानै दोनदों दिनैसिम दै रान्नो हायाखै दा खायसे खायसे जायगाफोराव दै रानदोंबाबो गोग्गो दै नङालै नोंथां बेनि थाखायनो जों दै लोंनायनि जाउनाव गोबां हेंथा जानानै फैदों आरो दैफोरा बिराद आइर'न गोजा

अह ओरैनो बोरैहाय बेफोरबायदिनो फिल्टारनि खामानि होनबाथाय माथो खालामनो आरो गावबा गावनो बेबस्था खालामना लानांसिगोन औ औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां बाखि खबरफोरा मोजां ना दे होनबा ना ओम